हमरा जे छै से बहुत सारा फूल लगबैके बड नीक लगै छनि किएकी जे फूल सब छै सबके बहुत ही उपयोग छै केते सुन्दर लगै छनि फूल सब घर आँगनमे लगबै से बहुत ही अच्छा भगवानके पूजामे बहुत ही उपयोगी होइ छै फूल सब बड नीक लगै छै फूल सब लगबैमे बहुत ही मेहनतो करैके परै छै एत्ते सुन्दर लगै छै जब ओकरा सब नमहर नमहर टा भऽ जाइ छै तऽ बड नीक लगै छै फूल अहाँ पूजामे उपयोग करियौ फूलके घर आँगन सजबैमे बहुत उपयोगी फूल सब होइ छै अच्छा लगै छै एकदम गार्डन कि तरह बना कऽ बगीचा कि तरह ओहिमे एकदम पूरा फूल तूल लगा कऽ रखियौ हर तरहके फूल जेना गुलाब भेलै गेन्दा भेलै अड़हुलके फूल तऽ बहुत ही मान्यता है पूजामे बहुत ही माता रानीके चढ़बैमे अड़हुलके फूलके गेन्दाके फूल रङ्ग बिरङ्गके सबके खेती भी होइ छै बहुत ही ऊपजाउ अच्छा कीमत पे ओसब बिकबो करै छै मतलब एक तरह सँ अच्छा खेती होइ छै अच्छा पैसा आबै छै ओहिसबमे गुलाबके फूल भेलै गेंदाके फूल भेलै रङ्ग बिरङ्ग गेन्दा गुलाब ईसबके उपयोगी फूल माला बनबैमे पूजा पाठ सबकिछुमे फूल बहुत ही अच्छा रहै छै जे छै से आरो कि कहै छै ओकरा सबके अहाँ रंगोली कलर भी बना सकलियै हन फूल से एकदम घरमे अपन घरमे अपन रंगोली बनबै लए फूल से कोइ नुकसान नहि छै से फूल सबसे बहुत ही अच्छा लगै छै हमरा फूल लगेनाइ आओर कि कहै हइ ओहिसऽ ऑक्सीजन बहुत सारा पेड़ पौधा लगेनाइ भी अच्छा लगै है किएकी आम जेना लीची ईहो सब अहाँ बहुत साल कनी मेहनत करीयौ तकर बाद ओ नमहर भऽ जेतै अहाँ से बहुत ओहि सबसे फायदा छै जब गाछ हइ तऽ ओ फल दै है अहाँके अतऽ खरीदैके नहि परत एते खायला आमके समय आम खैयौ लीची खैयौ जे सीजन आबै छै से खैयौ गऽ आम लीची बहुत सारा फलके गाछ लगबैमे अच्छा लगै छै जेनाकी भऽ गेलै नीम ई ऑक्सीजन दैमे नीम पीपल ईसब वातावरणके एकदम अच्छा सँ रखै हइ बिलकुल भी दूषित नहि करै हइ गन बहुत सारा बहुत सारा फूल पौधा आओर लगबै मे फायदा है